تفریحی سرگرمیوں میں بہت ساری سرگرمیاں شامل ہیں جیسا کہ ٹی وی دیکھنا موبائل دیکھنا گیت گانا ڈانس کرنا تھیئٹر کرنا وغیرہ وغیرہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں اور جب میرا خالی وقت ہوتا ہے تو میں لکھ میں تفریح کرتا ہوں بیٹ بال کھیلتا ہوں کرکٹ وغیرہ کھیلتا ہوں ٹی وی دیکھتا ہوں موبائل دیکھتا ہوں